हँ हम बाहरसँ आयल छी घूमय लेल अहाँके गाँवमे कीसभ यए के केहन यए गाँव किस तरहके बतबू यहाँ

आओर अहाँके गाँवमे की सभके खेती होइए केना कऽ कीसभ होइए जे देखयवला चीज हँ हँ आओर ओऽ मतलब जेना जे छै दिल्ली गाँव गाँव शहरमे मतलब खेतीमे हर चीज देखय लेल नहि मिलै छै आओर एतय बहुत चीज जे छै बढ़िआँ बढ़िआँ चीज अहाँके गाँवमे या इसभ चीज मतलब विख्यात अहाँके घरमे कोन मतलब हर चीज ओतय जे छै खरीद कऽ खाय लेल पड़ै छै अहाँके गाँवमे जे छै सभकिछु अपनासँ कमाए कऽ खाइ छै इसभ चीज देखय लेल मिलै छै एतय गाँवमे ह्म्म हँ यहाँ अहाँके गाममे बड़का बड़का पोखरि यए तालाब यए एहिमे तऽ लागैए माछ ताँछ हएत बहुत नहि ओऽ बड़का बड़का पोखरि छै बड़का बड़का देखै छियै जेना बाढ़ बीचमे कटलै रहए तऽ ओ ढहि फहि गेलै रहए खद्धा भए गेलै ओहिमे जे छै हँ हँ यहाँ ओऽ ओऽ तेँ हम बहुत जगहसँ एलियै घुरि कऽ घुमि फिरि कऽ एहि गाममे बहुत सुन्दर सभचीज देखयमे लागै छै देखलियै तेँ कहलियै पुछियै आओरसभ कीसभ अहाँके गाँवमे केना उपजाबै छियै केना कीसभ करै छियै तेँ लए कऽ जे छै ओऽ ओऽ ओऽ देखै छियै आमो आर बहुत बढ़िआँ छै गाछमे लीची आम ई पूरा सभ फड़ल छै ओऽ ओऽ ठीके छै हँऽ तब की कहै छै हँ हँ पुछि कऽ दीदीकेँ पु पुछि कऽ कहलियै पुछि लै छियै एक बेर देखै छियै जे आओर सभचीज हमरा आरके तऽ देखबे ने करबै केना उपजाबै छै केना इसभ करै छै इसभ चीजके नहि ने रहै छै